मूंखे शेयर मार्किट में पैसो लॻाइणु ॾाढो ग़लति लॻंदो आहे उन में रिस्क रहंदी आहे मार्किट में केॾीमहिल बि बाज़ार बुॾी वञे त पंहिंजो पैसो उन में बुॾी सघे थो हिन करे मां कॾहिं शेयर मार्किट में पैसो कोन लॻाईंदी आहियां मां सरकारी स्कीमुनि में पैसो लॻाईंदी आहियां जीअं पोस्ट ऑफिस आहे सरकारी सरकारी बैंकूं आहिनि उन में ई पैसो लॻाइणु चाहींदी आहियां जीअं एम आई एस आहे फिक्स डिपोसिट आहे हिननि में ई पैसो लॻाईंदी आहियां सरकारी वीमा आहिनि इन में पैसो लॻाइणु चाहींदी आहियां हुन में कंहिं क़िस्म जो जोखमु कोन हूंदो आहे इन करे मुंहिंजी त इहा ई राय आहे त सरकारी बैंकुनि में या पोस्ट ऑफिस में ई पैसा रखाया वञनि ग़लति जॻहियुनि ते प्राइवेट में रिस्क रहंदी आहे पैसनि खे रखण जी मां कंहिंखे बि इहा ई सलाह ॾींदी आहियां त पंहिंजो पैसो भली व्याजु घटि मिले थो पर कॾहिं बि पोस्ट ऑफिस ऐं बैंकुनि में ई र रखाइजे शेयर मार्किट में मां बिल्कुलु बि रिस्क न खणंदी आहियां पैसनि रखण जे बारे में